हलो हलो नमस्ते नमस्ते जी वह हमारे वहाँ पार्टी है और आपके वहाँ मिठाई वग़ैरह बनती है तो हमने सोचा कि आपसे बात करें मैम क्या क्या बनता है अच्छा बालूशाही यह बताइए कि बालूशाही का वन पीस कितने का होएगा बीस रुपये का बीस रुपये का तो बहुत महंगा होता है आपके वहाँ बहुत महंगी है वहाँ तो बहुत सस्ती है बोलिए मैम बहुत महँगा है फिर भी अच्छा समोसे का क्या है अच्छा समो समोसे का पीस कितने का पड़ेगा आपके वहाँ समोसा समोसा मैम सबके वहाँ पाँच रुपये का मिलता है आप दस रुपये का समोसा बता रहीं हैं बताए कोई यह कहाँ कह रहा कि वहाँ की क्वालिटी ख़राब है मैम नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हमें चाहिए सौ पीस समोसे चाहिए और जो है डेढ़ सौ पीस जो है हमें बालूशाही के चाहिए आप थोड़ा कम जो है थोड़ा जो है इसमें वह जो है बारगेनिंग कर लीजिए मैम थोड़ा बारगेनिंग करेंगे तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीस लेने की कोशिश करेंगे वरना एक पीस लेने से कोई बात नहीं है एक दो पीस के लिए तो कोई बात नहीं आप जितना चाहें जी और समोसा समोसा आठ अच्छा मैम अच्छा मैम हम देखते हैं आपके वहाँ से फिर लेने की कोशिश करेंगे ठीक है मैम नमस्ते जी ठीक है नमस्ते मैम जी जी ओके आइए दस बार